पुराणी तस्वीर पुरानी जेतिरी बि पुराणी तस्वीरूं हूंदियूं आहिनि मूंखे रखण जो जामु कलेक्शन करण जो जामु शौंक़ु आहे मां सभिनिनि जी यादें यादि तर्फ़ां जेतिरी बि तस्वीरूं हूंदियूं आहिनि मां रखंदी आहियां ऐं कॾहिं कॾहिं इअं लॻंदो आहे कंहिंखे यादि कयो त पंहिंजो अल्बम खोले करे असां उन्हनि खे शेयर हिकु ॿिए सां वेही करे ॾिसंदा बि आयूं ऐं खिल मस्ती बि कंदा आहियूं त मूंखे त जामु शौंक़ु आहे पुराणी तस्वीरूं रखण जो त मां रखंदी आहियां नईं बि रखंदी आहियां कंपेयर बि कंदी आहियां की पुराणे पै त थोरा साल पहिरियों त कीअं लॻंदासीं हाणे कीअं था लॻूं पहिरीं कीअं कपिड़ा पाईंदासीं हाणे कीअं था पायूं हे सभु कंपेरिजन बि कंदा आहियूं ऐं ॾिसी करे खिल मश्किरी बि कंदा आहियूं कॾहिं इअं बि थो थिए त भावुक बि था थी वञूं पोइ हे यादिगिरी लाइ मां त हमेशा पुराणी तस्वीरूं अल्बम रखंदी आहियां मूंखे ई शौंक़ु आहे ऐं मूंखे हे सभु वणंदो बि आहे छो हे सभु यादिगिरियूं जो सभिनिनि खे रखणु खपनि हिकु ॿिए खे यादि करणु लाइ हिकु इहो ई आहे यादिगिरी जो तरीक़ो की पुराणी तस्वीरूं रखूं हिकु ॿिए खे यादि कयूं